हेलौ जमेट'नि ना अ' आं बाजै ह'टेल निफ्राय नारजि अमा अर्दार खालामदोंमोन लै आलासि फैनायखाय जाहोनो नागिरदोंमोन नाथाय माथो दिलिबारियानो दाबो जाया एथथ' लेत जाबाय ओंखामखौबो नै जाखांलायनोसैसो माथो